मनुष्यके अपन जड़िसँ हमेशा जुड़िकऽ रहबाक चाही हमर कि अतीत छै आओर वर्तमान कि छै ओकरा लोगके कहियो भुलाना नहि चाही

अतीतमे हमर जे भी पूर्वज की करलकै कोन लोग लेल कते अच्छा रहै ककरा लए की कयलकै एहि सब चीजके जरूर अपना मनमे रखना चाही हमर पिता जी अखनियो जे छै से मतलब बहुत भला आदमी हमेशा लोगके भलाई सोचैत रहै हमर ददो जे छै से हमेशा लोगके भलाई सोचैत रहै तऽ हमरा ई सब मोन यऽ जे हमहुँ अपन पूर्वज हम अपन पपा हम अपन ददा जँका लोगके साथ रही एनाही जुड़ल रही सबसँ आओर सबके प्यार दुलार आशीर्वाद हमरो मिलैत रहै साथ ही साथ अपन भविष्यके बारेमे भी जे भी हमर आबैवला छै ओकरो एहिसब चीजके जानकारी दी जे हमर पूर्वज कोना रहैत रहै आओर की करैत रहै लोगके